ہیلو ہاں بھیا سبزی والے بول رہے ہو کیا ارے بھیا مجھے وہ آلو چاہیے تھا ایک کے جی اور گاجر ٹماٹر اور ہری مرچ کیا ریٹ لگاؤ گے بھیا مجھے تازی چاہئیں سبزی دیکھ لو اچھے اچھے مال ہیں تو بھیا کیا ریٹ لگاؤ گے آلو کے کیا ریٹ چل رہا ہے اور ٹماٹر کا چالیس روپئے بہ بڑھیا والا کا صحیح ریٹ لگا لو بھیا بھیا چالیس پچاس تو عام ہی چل رہا ہے بھیا گوبھی بھی چاہیے تھا ہاں جی گوبھی کیا ریٹ ملے گا بھیا تمہارے یہاں کچھ زیادہ ہی مہنگا دیتے ہو یار کچھ صحیح سا ریٹ لگا لو اچھا اچھا اچھا تو جی جی تو بھیا ایسا بھیا میں مجھے گھر پہ منگوانا تھا میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں آپ پہنچا دو گے ہاں تو دیکھ لو بھیا تازی ہونی چاہیے خراب نہیں ہونی چاہیے خراب ہوگا تو بھیا میں آپ واپس ریٹن کر دوں گا میں آپ کو ارے بھیا آپ کے کسٹمر ہی بن جائیں گے آگے کے لیے بھی تو اور بھی دے دیں گے کسٹمر لے آنے کے بھی چارج لو گے یار تو بھیا صحیح ریٹ لگا لو نا چھا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیا ٹھیک چلو دے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے بھیا چلو ٹھیک ٹھیک ہے بھیا ٹھیک اوکے